मैंने बायो गेस सयंत्र देखा है और वो किस तरह लोगों की मदद करता है तो वो बहुत अच्छी तरह से लोगों की मदद करता है बायो गैस में एक संयंत्र लगाया जाता है उसमें से एक नली निकाली जाती है जो चूल्हे तक जाती है और उसमें जो है गोबर वगैरह पहले घोलना पड़ता है घोल कर उस गोबर को फिर उसमें डालते हें और फिर उसमें गैस बनती है वि गेस से चूल्हा जलता है घर का खाना वाना बन जाता है और वो जो गोबर गैस का जो कचरा बाद में जो बचता बाहर निकलता है वो निकालते हैं वो कचरा आपके खेतों में खाद के रूप में भी काम में आ सकता है और उस ये बार बार ये प्रक्रिया करना पड़ती है कि उसमें रोज आपको गोबर घोल के डालना पड़ता है और वो गैस चलती रहती है और वो जो है आपका बचा खुचा जो का जो निकलता है वो उसमें से उसे आप खेती में डाल के अच्छी फसल उत्पादन कर सकते हैं अच्छे पौधे लगा सकते हैं वो बहुत फायदा करता है गोबर की खाद रहती है वो एक तरह की वो इतना फ़ायदा करती है फसल को कि वो खाद दूसरे खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है तो उससे बहुत सारे फायदे हैं फसल को भी फायदा है प्लस अपने घर का जो ये गेस की समस्या जो है वो भी उससे समस्या हल हो जाती है गैस की घर का चूल्हा खाना वाना सब बन जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और बहुत सही तरीका है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं और वो किफ़ायती भी है ज़्यादा महँगा नहीं पड़ता है एक बार प्लांट लगाओ और लगाने के बाद फिर दिक्कत नहीं आती है उससे बस गोबर घोलो डालो और काम हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं बढ़िया चीज है